हमरासभके गाममे एक बहुते बड़का दोकान अछि मतलब छोटा दोकान अछि जे जाहिमे मिथिला मिथिला पेन्टिंग कऽ स्टॉलसभ दुपट्टासभ मतलब मिल रहल अछि जाहिपर मिथिला पेन्टिंग कयल गेल अछि बहुते सुन्दर लगै छै देखैमे मतलब अच्छा लगै छै देखैमे आओर हमरासभके दोकानमे हमरासभके लेबाक लेल अच्छा छै मतलब मिथिला पेन्टिंग देखैमे ततेक नीक लगैत अछि जेकि बहुते सुन्दर लगै छै देखैमे आओर हमरासभके तरह तरहके टोपी स्टॉल वगैरह बहुत सारा चीजपर मिथिला पेन्टिंग कयल गेल हेँ हमहूँसभ ओतहिसँ हम सिखलहुँ हेँ जेकि मिथिला मिथिला पेन्टिंग हमरासभके सिखेलखिन हेँ हमरासभके अच्छा लागल सीखि कऽ आओर हमसभ घरोपर करै छियै आओर बगलमे एगो दोकान छै ओतयसँ हमसभ कोनो भी पुस्तक हमरासभके लेबाक छलए बुकसभ लेबाक छलए तऽ ओतहिसँ हमसभ लै छियै आओर हम किछु दिन पहिले हम मिथिला हाट गेल छलहुँ तऽ ओतहु मतलब मिथिला मिथिला पेन्टिंगवला स्टोल मिलै छलै तऽ बहुत ही अच्छा लगै छलै देखि कऽ मिथिलाञ्चलके मतलब जतेक भी रहै छै ओतय मिल रहल छलखिन मिल रहल छलए जेनाकि स्टोलसभ वगैरह दुपट्टा ओसभपर मिथिला पेन्टिंग कयल गेल छलए आओर किताबोसभ छलए जाहिमे मिथिला पेन्टिंगवला किताब छलए अहाँसभ मतलब देखि कऽ मिथिला पेन्टिंग कऽ सकै छी बहुते अच्छा लगै छै हमरासभके देखि कऽ मिथिला मिथिलामे रहै छी मिथिलाके जे जे भी चीज रहैए बहुत अच्छा लगैए ओतय देखैमे हमसभ गेल छलहुँ मिथिला हाट बहुते अच्छा हमरासभके लगल ओतहिसँ हमहूँ एगो शॉल लेलहुँ हेँ मतलब मिथिला पेन्टिंगवला जेकि बहुत नीक लागल हमरासभके आओर हमरासभके देखबाक लेल बहुते अच्छा लागल मिथिला पेन्टिंगवला शॉल लेलहुँ हेँ बहुते अच्छा लागल हेँ